اس وقت اترپردیش میں کاشتکاری کی صنعت کو درپیش سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہاں پانی کی بہت زیادہ کمی ہے یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے اور لوگوں کو مشینوں کے ذریعے سے اپنے کھیتوں میں پانی پہنچانا پڑتا ہے ٹویل لگانا پڑتا ہے بڑی بڑی مشینیں لگانی پڑتی ہے اس میں کاشتکاری میں اس اترپردیش میں دقتیں بہت زیادہ درپیش ہوتی ہیں کہ انہیں کھیتوں میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے بارش کی وجہ سے انہیں کھیتوں میں لکیریں بنانی پڑتی ہیں اور پھر وہاں میشن کے ذریعے سے جو مشین سے پانی آتی ہے پھر اس کے ذریعے سے اسے ان لائنوں میں پانی پہنچایا جاتا ہے جب جا کے وہ سبزیاں زمیں سے نکلتی ہیں اور گنے نکلتے ہیں اور جو پھل فروٹ ہے وہ سب نکلتے ہیں یہ درپیش یہ پریشانی دردپیش ہے اترپردیش کی کاشتکاری